ہلو قیام بھائی بات کر رہے ہیں ارے بھائی میں نے سنا ہے کہ آپ گاڑیاں کراے پر دیا کرتے ہیں میرے دوست نے مجھے بتایا تھا میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی آگرہ جا رہے ہیں گھومنے کے لیے تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ مجھے بھی گاڑی دے دیتے کرایے پر جو پیمنٹ ہوتا میرے میرے سے لے لیتے مجھے جانا تھا پرسوں آگرہ گھومنے کے لئے بچوں کے ساتھ تو اینوا کار یا فارچونر یا اسکارپیو وغیرہ کوئی کرایہ پر دے دیتے کرایہ وغیرہ مجھے بتا دیتے یا پھر کرایہ وغیرہ بتا دیتے جتنا کہتے اتنا دے دیتا میں گاڑی ڈرائیور بھی چاہیے مجھے ڈرائیور بھی کروا دیتے